हेलो नमस्ते मैम हाँ मैम कपड़ा तो सही है और है न सिलाई विलाई एकदम परफेक्ट है

एकदम सफाई से सिलेंगे मैम और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी और आएगी तो हम वापस ठीक कर देंगे कुछ नहीं जाएगा

कब आपको कब चाहिए मैम मैम इनकी सिलाई है पाँच सौ रुपए ठीक है आपने पाँच सौ पीस लिए एक ड्रेस के पाँच पाँच सौ के रेंज ले रहे हैं अब एडवांस में आप में मुझे कितने दोगे अभी मुझे न यह कैस पेमेंट ही चाहिए मैम ठीक है मैम कब तक चाहिए मैम ठीक है मैम आपको दो दिन में मिल जाएंगे एकदम परफेक्ट और पेमेंट आप कब दोगे ठीक है आप खुश है न आप आप आओगे देने के लिए